हां जी एह् गल्ल ते पूरी सच्च ऐ कि सानूं जिसलै बारश बगैरा आंदी ऐ बड़ी जादा मतलब फसल लाने च प्राब्लम आई जंदी ऐ मतलब फसल बास्तै बी गौरमैंट बी बड़ा कुछ करा दी ऐ मतलब किसानें गी लोन साढ़े मतलब जेह्ड़ी फसल होंदी ऐ पूरा तरह् बारिश उप्पर निर्भर रैंह्दी ऐ ते इस एह् सब किश दिक्खेआ जाए सानूं मतलब गौरमैंट ऐ ओह् बी काफी जादा बड़ा कुछ सोचा दी ऐ साढ़े बारे च कि मतलब कि सानूं इ'यां गोरमैंट ने लोन बगैरा देने चाहिदे बोर बार कराने बास्तै क्योंकि अगर पानी होऐ ते फसल होनी ऐ असें बारिश पर डिपैंड रैह्न्ने बारिश कदें होंदी कदें नेईं होंदी अगर बारिश होगी फसल गी पानी मिलेगा ताइयें मतलब फसल शैल गै होनी केईं बारी जादा बारिश होई जंदी ऐ खेत बगैरा मतलब कि इ'यां फल्ड जेहा आई जंदा ऐ बाड़ जेही आई जंदी ऐ बड़ा जादा नकसान बी होई जंदा ऐ जादा बारिश बी निं ठीक ते इस स्हाबै सानूं गौैरमैंट टयूबैल्ल बगैरा जेह्ड़े होंदे न ओह् प्रोवाइड करने चाहिदे ऐ खेत्तरें गी पानी पूनी लाने बास्तै हर इक मतलब कि जियां हून साढ़े इद्धर पिंड जादातर गांव बिच्च ई होंदे हर इक गांव च हर इक गांव च दो दो तिन्न तिन्न टयूबैल्ल होने चाहिदे ऐ जिन्ने जादा टयूबैल्ल होन गे इन्ना जादा सानूं पानी मिलना ऐ पानी मिलेगा ते फसल होनी ऐ हून असें पूरी तरह् बारिश उप्पर डिपैंड रैह् निं सकदे अगर अस डिपैंड बारिश कन्नै गै होंदे पर स्हेई पानी होंदा ना जेह्ड़ा ओह् बारिश दा गै होंदा अगर बारिश दा पानी होग मिली जाह्ग ते फसल थोह्ड़ी शैल होई जंदी ऐ ठीक ऐ निं बाकी पानी पानी बिना ते सब कुछ ऐ पानी बिना जीवन ऐ पानी बिना जीवन बी निं ऐ खा'ल्ली अगर पानी होएगा ते बंदा ऐ पानी नेईं होग ते बंदा बी निं ऐ इस करके सानूं फसल बास्तै बी होर इंसान बास्तै बी पानी बड़ा जादा जरूरी ऐ तां कर फार्मर बास्तै सगुआं जादा पानी मतलब कि उ'नें चाहिदा होंदा ऐ ताइयें टयूबैल्ल बगैरा बन जान तां केह् नांऽ फसल फुसल कनक कनक गी बी पंज छे बार पानी लाना पैंदा ऐ हून जियां हून अस मुंजी लान्ने आं मुंजी गितै मतलब कि डेल्ली मतलब इ'यां खेत्तर होंदे ऐ इक इक कनाल दे दो दो कनाल दे उ'नेंगी मतलब दस बारां खेत्तर होंदे ऐ उ'नेंगी चौबी घैंटे पानी च मतलब कि मुंजी पानी च रैह्नी चाहिदी ऐ इक इक हफ्ता मतलब कि उ'नेंगी जैदातर उ'नेंगी पानी च रक्खना पैंदा ऐ फिर पानी सकांदे ऐ ताकि जेह्ड़ी मतलब कि उप्पर फंगस बगैरा होंदी ऐ ओह् थल्लै बैठ जा होर घाह् बगैरा निं होन केईं बारी फसल बिच्च घाह् बगैरा होई जंदा ऐ ते फिर जेह्ड़ा बूह्टा होंदा ऐ साढ़ा ओह् ग्रो बड़ी घट्ट करदा ग्रोह् निं करदा इन्नी जादा तां करके सानूं मतलब कि पानी अगर बारिश हो जा ना अगर जेह्ड़ा बूह्टा बारिश दे पानी नाल बूह्टा सगुआं जादा ग्रो करदा ऐ सानूं फैदा गै फैदा ऐ तां करके सानूं मतलब कि जिन्नी जादा बारिश हो गी उन्ना जादा फैदा ऐ साढ़े लेई हून किसान जियां गौरमैंट ऐ गौरमैंट बड़ा किश सोचदी ऐ साढ़े बारे च ऐसी गल्ल निं ऐ कि गौरमैंट कक्ख निं सोचदी जदूं दे मोदी होर आए दे मोदी साढ़े आस्तै बड़ा किश कीता ऐ मोदी ऐ ते असें आं मोदी बी किसान आस्तै करा दा ऐ सब कुछ हून सब कुछ दिक्खो हां हून आस्ता आस्ता गै होंदा ऐ इक्को बार ते हो निं सकदा ठीक ऐ नी मैह्नत करा दे सारे ओह् बी मैह्नत करा दा अस बी करा दे आं बारिश बी साथ देई जंदी कदें कदें साथ देना चाहिदा बारिश ने बारिश होए गी ते ताइयें सब कुछ होना ऐ इ'यां अघर हो निं सकदा तां करके बारिश हो गी ते ताइयें फसल बगैरा बी शैल होनी ऐ फसल शैल हो गी ते सब कुछ शैल गै होना ऐ तां करके सानूं यार में गल्ल बोलना अगर सानूं बारिश बूरश आस्तै न बूह्टे लाने चाहिदे बूह्टे होन गे ते बारिश होनी ऐ बारिश होगी ते सब कुछ ऐटमासफेयरिक केह् आखदे साढ़ा सर्कल चलना ऐ तां करके वाटर साइकिल इसी बोलदे ऐ पूरा चलेगा ते इ'यां फसल बी शैल होनी ऐ सब कुछ शैल होना ऐ तां करके सानूं चाहिदा ऐ हून गौरमैंट बी स्पोर्ट करा दी सच्च ऐ उ'यां ऐसी गल्ल निं ऐ पर बूह्टे उ'आं स्हेई बारिश उप्पर गै डिपैंड होंदे ऐ